जब हम अपने बगीचे में ज़ाते हैं तब हम अपने पेड़ पौधे को खिलते हुए देखते हैं तो हमें काफ़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि जब हम उसे बच्चे से और बड़ा किए हैं तो काफ़ी प्रसन्नता प्रदान होती है और पेड़ पौधे जो हैं या हमारे एक घर की सदस्य की हिस्सा की तरह बन चुके हैं और पेड़ पौधे जो हैं हम ज़ब बगीचे में जाते हैं तो इनसे फल इत्यादि मिलती है जिससे काफ़ी प्रसन्नता मिलती है पेड़ पौधे पेड़ पौधे से हमें काफ़ी देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है और पेड़ पौधे हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि पेड़ का हम जब एक छोटे से बच्ची की तरह बच्ची की तरह से हम पाल के उन्हें काफ़ी बड़ा किए हैं और पेड़ पौधे जो है इससे काफ़ी फल इत्यादि मात्रा में प्राप्त होती है फल फूल और बगीचे में जब जाते हैं तब हमें असानी से वहाँ पर धूप से छाँव भी मिलता है और पेड़ पौधे पर से हम फल इत्यादि तोड़कर खाते हैं और जिससे हमारा मन काफ़ी प्रसन्न होता है और पौधे को देखते हैं खिले फले तो हमारा मन और भी खुश होता है क्योंकि पेड़ पेड़ को हम लोग बहुत अच्छे से पाल पाले हैं और जिससे हमारा मन काफ़ी खुश होता है